मिगी घूमना सारें कोला ज्यादा पसंद लगदा एहदे च स्हानू अगर घूमन मिगी इक्कले जाना पवै ओह् सारें कोला स्हेई लगदा घूमने फिरने दी य़ादा ताजा होई जंदियां ना ते अस पिछले म्हीने बी गेदे घूमन उत्थै इयां मतलब कि मेरा दोस्त बी ऐ हा ते कदे कदें में दोस्त दे रुम चली जंदा हा ते कदें इक्कला चली जंदा हा घूमन क्यूंकि मि घूमने दा बड़ा शौक हा इक बारी में चली गेदा हा उद्धर इक रीबर ही रीबर दे साढ़े उप्पर जाइयै में बेही गेआ फिर में थोह्ड़ा चिर उत्थै बैठा रेहा ते दिखदा रेहा अग्गै पिच्छै थोह्ड़ा इयां मन गी सकून जेहा आई जंदा इक्कले बेहियै घूमने तांई कोई ऐसी जगह होनी चाहिदी जित्थै मतलब शांति होऐ ना शांति च इन्ना मजा औंदा कि में आक्खी नेईं सकदा कन्नै होर स्हानू शांति ते इक ऐसी चीज ऐ शांति घूमने कल्ले रौह्ने कन्नै बी शांति मिलदी सारा दिन असेंगी नेईं मसूस होंदा कल रैहने कने उत्थे फिर इना मन शांत होई जंदा ते कन्नै मी बडा गै ज्यादा शैल लग्गी जंदा इयां दिल करदा कल्ला गै रवां